हैलो हाँ सर बोलिए हाँ सर बन जाएगा अभी सेवेंटी फाइव सर गेट ऐसे तो अलग अलग बनता है जैसे जो जो लोहा यूज़ करते हैं पर कम से कम आठ दस किलो का तो बनेगा ही वैसे अलग अलग लोहे कि क्वालिटी भी आती है जैसे आटा का लोहा है वह थोड़ा और महँगा है इसका प्राइज रेडी तो सर अर्जेन्ट है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और आराम से बनाना तो कम से कम दस दिन लगेंगे

दुकान से लोगे तो होम डिलिवरी का चार्ज नहीं लगा और डेलिवरी करवाएँगे तो चार्ज लगेगा उसका अलग से हाँ और इंसटालेशन का अलग से चार्ज है जी बनवाना है